बच्चों को साफ़ सुथरी जगह मे जा के धूल मिट्टी मे ना जाने दें साफ़ पानी पिलाए गंदी जगहों पर बच्चों का ध्यान रखें कि वे ना ना जाएं उस से बच्चे बीमार पड़ सकते हैं खाना अच्छी जगह पर बनाए जब जब कोई बाहर जाता है जब घर मे कोई आता है तो हाथ धो कर ही बच्चों को उठाएं नहीं तो उनके जो उन बड़ों के हाथ मे जो बाहर से आते है उनका हाथों मे जर्मस रहते हैं किटाणु रहते हैं जर्मस रहते है तो वो बच्चों को मतलब अपन बच्चों को उठाते हैं तो उस हिसाब से वो बीमार पड़ जाते है बच्चे तो उन चीज़ों से बच्चों को दूर रखें जब कहीं बाहर जाते हैं तो बच्चों साफ़ सुथरी जगह मे बिठाएं खाना अच्छी जगह बनाएं बच्चों को साफ़ सुथरी जगह मे बिठाएं हाथ से हाथ धो कर खियाएं खाना या तो फिर स्पून से खिलाए और बच्चों को बीमारियों से बचाएं बाहर जाते है बच्चों को खास खासी होती है ज़ुख़ाम होता है तो उनको हेंकी दे साफ़ सुथरा हेंकी धो कर और बच्चों का ज़्यादा से जादा ख़याल रखें